नमस्ते भैया मैंने हाँ मैं कृष्णा बोल रही हूँ मैंने आप से अभी मेरा वो स्थान बताया था न कि मुझे पावटा लेने आ जाना तो भैया एक काम करो आप एक काम करना कि पावटा तो लेने मत आना आप मुझे महा मंदिर लेने आ जाओ ठीक है हाँ वो कुछ काम हो गया था तो मैं महा मंदिर आ गई हाँ तो आप मुझे महा मंदिर से ले लिजिएगा ठीक है आप कितनी देर में आ रहे हैं भैया अच्छा ठीक है भैया